ट्रेकिंग स्थलनि ते असल में कचिरो जेको थिए थो पियो इन में माण्हू जी पंहिंजी ई लापरवाही आहे अगरि असल में माण्हू पाण ई चाहे जीअं असां पंहिंजे घर खे स्वच्छ रखणु चाहींदा आहियूं साफ़ु रखणु चाहींदा आहियूं हर कचिरो पंहिंजी जॻहि ते रखणु हर शइ पंहिंजी जॻहि ते रखण जी अगरि आदत ठाहियूं अनुशासन में रहंदासीं त असांखे ईअं अस्वच्छता न ॾिसणी पवंदी हाणे सरकार इन जी और ॾाढो ध्यानु ॾेई रही आहे ऐं असां धीरे धीरे असांजी स्कूल में बि उन एक्टिविटी थियनि थियूं समाज बि अहिड़े स्वच्छता जूं एक्टिविटियूं कंदो आहे पर सरकार जो बि मां ॾिठो आहे हिन महिल जेको स्वच्छता अभियान हली रहियो आहे उहो अहिड़ो महत्वपूर्ण आहे कि धीरे धीरे हाणे माण्हुनि में ईअं आदत विकसित थिए थी पई कि असांखे कचिरो नाहे करिणो चाहे घर में चाहे ॿाहिरि किथे पार्क में बि हुजऊं त असां कोई पाउच ॿाहिरि न फिटी कयऊं कोई गंदगी न कयऊं अहिड़ी त असांखे पाण खे ई ख़्याल करिणो पवंदो छो कि रहूं असां था हिन देश में स्वस्थता स्वच्छता हिते हूंदी त स्वस्थता बि असांखे मिलंदी त बिनी जो फ़ाइदो असांखे आहे त इन करे पाण खी जागरुक थियण ज़्यादा ज़रूरी आहे हरिओम